ہندوستان میں اردو بولنے والی برادریاں تعریفیں کے کون سی روایتیں طریقوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں وہ الگ الگ علاقوں اور آبادیوں کے لفظ سے کیسے مختلف ہوتے ہیں ہندوستان میں اردو بولنے کے لیے تفریحوں کے بہت سے انداز ہیں جیسے شعر و شاعری پڑھ کر یا انہیں سن کر تفریح کی جا سکتی ہے اور افسانوں کو پڑھ کر جو مزاحیہ ہوتے ہیں انہیں سن کر لطف لے سکتے ہیں ویسے تو ہر شخص کو کبھی نہ کبھی تفریح کا من بنتا ہے اسی طرح شعر و شاعری سے آدمی لطف لے سکتا ہے